नमस्ते हाँ तो क्या दिक़्क़त है उसको हाँ तो उसको प्रॉब्लम है लिवर में इसी वजह से ऐसा हो रहा है हम्म और क्या प्रॉब्लम है हाँ तो उसको कटवा लीजिए बड़ा हो गया है तो तो उसकी सुई आती है उसको लगवा लीजिए हाँ तो उस उसको काटना पड़ेगा उसका नाख़ून हाँ तो उसकी तबियत ठीक है नहीं है तो इसी वजह से ऐसा बिहेव कर रहा है उसकी तबियत ख़राब गई लीवर उवर में प्रॉब्लम होगी इसकी वजह से उसका पच नहीं रहा है जो भी खाता है आप आप लेकर आएँगी हम उसको देखेंगे उसको क्या वह खा पी नहीं रहा है क्या दिक़्क़त है तभी तो हम बताएँगे उसके पास क्या दिक़्क़त है आप लेकर आप आएँगी हम उसको देखेंगे उसको क्या हुआ है क्या दिक़्क़त है क्या प्रॉब्लम है तभी तो हम बताएँगे कि इसकी दवा दी उसकी दवा देंगे हम हाँ तो उसका डिस्चार्ज भी लगेगा दो हज़ार तक हो जाएगा उसकी दवा भी है और बाल भी कटवाना है आप कह रही हैं उसका नेल भी बढ़ गया है तो उतना पैसा लगेगा ही ना चलो ठीक है कम हो जाएगा ऐसी बात नहीं है हो गया दो हज़ार से थोड़ा बहुत कम कर लेंगे ठीक है दो हज़ार से कम नहीं इतना काम तो नहीं हो पाएगा बारह सौ तो नहीं हो पाएगा नहीं आप तो पंद्रह सौ तक कर देते हैं ठीक है अब आपको जैसा वह वह तो ज़्यादा बीमार होगा तो जल्दी लेकर आएँगी जल्दी दवा हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा सुबह नौ बजे से खुल जाता है नमस्ते